میرا پسندیدہ موسم ٹھنڈی ہے کیوں کہ اس میں اور سب طرف بہت ہی اچھا اور ٹھنڈی لگ ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے جہاں بھی جاؤ وہاں پر اور سب طرف ہریالی ہوتی ہے اور مجھے سب سے زیادہ مین اس لیے ٹھنڈی کا موسم پسند ہے کیوں کہ اس میں اکتوبر کی چھٹیاں لگتی ہیں اور جس میں ہم گھومنے جاتے ہیں اور گھومنے میں ہمیں بہت ہی مزہ آتا ہے اور سب طرف اوس ہی اوس نظر آتی ہے اور ہمیں کسی چیز کا کوئی گرمی محسوس ہونے کا کوئی ڈر نہیں رہتا پیڑ پودے خوب اچھے ہرے بھرے ہوتے ہیں اور اسی طرح ٹھنڈیوں کے موسم میں بہت سارے پھل بھی آتے ہیں جو ٹھنڈیوں کے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ٹھنڈیوں کے موسم میں گھومنے جانے پر ہمیں بھٹا اور مکئی جیسی چیزیں کھانے کو بہت اچھا لگتا ہے اور ٹھنڈی محسوس ہونے پر گرم گرم ساپوتارک کی چائے اگر گھومنے جائے تو وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے مہا بلیشور میں جائیں تو وہاں بھی بہت اچھا لگتا ہے ٹھنڈیوں کے موسم میں اور بہت سارے ہندوستان میں ایسے پوائنٹ ہیں جو ہم ٹھنڈیوں میں گھومیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے بہ نسبت گرمیوں کے اس لیے ہمیں ٹھنڈیوں میں ہی زیادہ تر سب کرنے کو ملتا ہے اور ٹھنڈیوں میں اگر ٹھنڈی محسوس ہوئے تو ہم گھر میں اوڑھ کر اور بلینکیٹ میں چھپ کر ٹھنڈیاں سردیوں کا مزہ بہت اچھی طرح لیتے ہیں اسی طرح یہ مزہ گرمیوں میں نہیں آتا اس لیے مجھے ٹھنڈی کا موسم بہت پسند ہے اور آپ مجھے ٹھنڈی کا موسم بہت پسند ہے